हैल्लो हैल्लो हांजी ऐहा फोन ऐहा बेचने ओड़ा ते मिगी मेरे घरे आह्लें मिगी नमां फोन लेई देई ओड़ेआ ते में दो दो फोन में केह् करने में सोचेआ इक बेची ओड़ने महां हांजी तुं'दी अवाज निं साफ आवा दी ऐ हैल्लो हांजी हांजी बोल्लो

कोई गल्ल निं आएओ तुस घर ते दिक्खी लैएओ ते कनेहा इ'यां फोनै पर केह् गल्ल करनी तुस इत्थै दिक्खी लैएओ घर आह्नियै ते नमां गै आह्ल्ली फोन ओ व्हाट्सएप्प पर केह् फोटो भेजने तुसें ते घर आएओ ते तुस दिक्खी लैएओ

हांजी हां घर आएओ निं ते तुस कर लैएओ फोन दिक्खी लैएओ ते कन्नै करी लैगे गल्ल हांजी किन्ने धोड़ी देना इ'यै कोई तिन चार ज्हार धोड़ी बस हांजी आएओ फ्ही कोई गल्ल निं ते कर लैगे गल्ल घर ठीक ऐ अच्छा